मुझे ना गर्मी के मौसम में घूमना बहुत पसंद है की गर्मी में ना किसी तरह का कोई झंझट नहीं रहता है कि जो है मौसम एकदम बदल जाएगा और मुझे बारिश से बहुत नफ़रत है क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है कभी भी आ जाती है बारिश के मौसम में इसलिए मैं जो है घूमना पसंद नहीं करता हूँ इसलिए मुझे जो गर्मी का मौसम है वहाँ जो है जो सुकून रहता है क्योंकि और एक तरीके से क्या है कि गर्मी जब आती है ना गर्मी के टाइम पर जो है स्कूल्स कॉलेजों की एक तरह से छुट्टियाँ लगती हैं और तब जो है हम लोग सभी दोस्त एकदम प्लान बनाते हैं कि घूमने चलना है तो इस कारण मुझे घूमना जो है वह गर्मी के समय पर बहुत अच्छा लगता है